हाँ बनी है जी सर खेती हम करते हैं क्या क्या सामान लगता है खेती में क्या क्या खर्चा होता है आप ही ना बताइएगा मेथी लगाए हुए हैं बोड़ा लगाए हैं साग लगाए हैं तमाखू लगाए हैं उस उसमें कौन खाद पड़ता है सब्जी में झींगा लगाए हुए हैं अथी करैला लगाए हुए हैं ये सब लेना है हमको हम आएँगे लेने के लिए